हेलो सब्ज़ी तो कैसे है गोभी गोभी चाहिए टमाटर चाहिए जी सब्च टमाटर गोभी परवल जी हाँ जी अपने घर के लेल उज करने के ले ले नहीं लेंगे बस पाँच पाँच के जी लेना है दो किलो दो किलो लेना है एक किलो लेना है एक किलो लेंगे जी आर वो टमाटर चाहिए एक ही के जी

और परवल कैसे है वह भी चाहिए एक ही के जी

भिंडी कैसे है तो एक के जी वह भी दे देना कद्दू कैसे है एक पीस पैंतालीस रुपये एक पीस दे देना आलू कैसे है एक ही के जी लेना है

मूली गाजर कैसे है तो एक एक के जी एक एक के जी दे देना दो दोनों चीज़ बैंगन भी कैसे है बीस को किलो है एक के जी दे दीजिएगा कैसे है पच्चीस का किलो एक के जी वह भी लेना है बीन्स कैसे है तो एक के जी वह भी लेना है

नहीं अब नहीं कुछ लेना है पालक साग कैसे है जी जी लेना है एकाएक एक ही मुट्ठी लेना है जी